वर्टिकल गार्डन तैयार करते समय आपको सही जगह का चयन करना बेहद आवश्यक है मसलन अगर आप लिविंग एरिया में वर्टिकल गार्डन बनाना चाहती है लेकिन वहाँ पर नैचुरल लाइटिंग नहीं आती है तो यह इस्पेस यक़ीनन आपके घर में वर्टिकल गार्डन के लिए सही नहीं है वर्टिकल गार्डन के लिए घर की सब से अच्छी जगह वह है जहाँ पौधों को पर्याप्त धूप व जगह पनपने के लिए मिल सके वर्टिकल गार्डन बनाते समय जगह के साथ साथ प्लांट्स पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है सब से पहले यह तय करना पड़ता है किस क़िसम के पौधों को वहाँ लगाना चाहिए या उसमें वेराइटीज़ चाहिए अगर अलग अलग क़िस्म के प्लांट्स को प्लेस करना करते हैं तो कौन से पौधे एक्ज़िस्ट कर सकते हैं और उनके लिए किस तरीक़े की ज़रूरते हो सकती हैं जैसे कि प्रकाश तापमान पानी और केयर रूटीन

वर्टिकल गार्डन एक क्रियेटिव हिस्सा है जिसमें दीवार के लुक को बदला जाता है इस लिए दीवारों पर पेड़ों को किस तरीक़े से प्लेस करना है और जिस तरीक़े से उसमें पेड़ों को प्लेस किया जाता है उसी तरीक़े से दीवार पर उसका लुक आता है लेआउट की व्यवस्था करते समय हमें अपने पौधों के पीछे इस्पेस रखना पड़ता है ताकि समय के साथ जब वह बढ़ें तो उनके पास पर्याप्त जगह हो वर्टिकल गार्डन जितना ख़ूबसूरत दिखता है उसे मेनटेन करना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि सिर्फ़ पौधों में पानी ही नहीं देना पड़ता जब कि मॉस ग्रोथ को रोकने के लिए और कीड़ों को दीवार से दूर रखने के लिए हर बार प्लांट्स की सफ़ाई करनी पड़ती है और प्लांट्स को भी ट्रिम करना पड़ता है वर्टिकल बनाते समय जगह के साथ साथ प्लांट्स का भी उतना ही ध्यान चाहिए मसलन आप को सब से पहले तय करना है कि सिर्फ़ एक ही क़िसम के पौधे वहाँ लगाना है या उसमें वेराइटीज़ चाहिए अगर अलग क़िसम के प्लांट्स करना चाहते हैं तो जानना होगा कि किस पौधे को एग्जिस्ट कर सकते है उसकी सामान्य आवश्यकताऍं मसलन प्रका